असांजे शहर खां अगरि असां नेरल स्टेशन हली वेंदा आहियूं त उतां खां असांखे हिकु नंढी ट्रेन मिलंदी आहे माथेरान वञण जे लाइ त इहे ॾिसो मुंहिंजा फ़ोटो माथेरान जेॾी महिल मां वञा पेई मां हिन नंढी ट्रेन में फ़ोटो खिचाया आहिनि त हिन ट्रेन सां गॾु मां फ़ोटो खिचायो आहे त कहिड़ो ब्यूटीफुल थो लॻे त हलो मां तव्हांखे हाणे मथे थी वठी हलां त ॾिसो ई मां विच विच में फ़ोटो खिचायो इहे माथेरान जो इको पॉइंट आहे जिते मां फ़ोटो खिचायो हुओ ऐं हुते माथेरान जे जंहिं होटल में मां टिकी हुअसि ऐं उतां जी फ़ेमस होटल आहे हॉर्सलैंड त ॾिसो उतां जी होटल केॾी सुठी आहे उतां जो नेचर ई ॾिसो झरनो जिते मां हुते बीह करे फ़ोटो खिचायो आहे त इअं मां हिन सां गॾु जेके फ़ोटो खिचाया आहिनि मां तव्हांखे ॾेखारण थी चाहियां त असांजे भारत देश में हिकु नंढो सो हिकु माउंटेन एरिया आहे जंहिंजो नालो माथेरान आहे जिते मूंखे हुते वञण घणो ई वणंदो आहे ऐं मां जाम जल्दी जल्दी हुते वञण पसंदि कंदी आहियां उतनि जी शांति मूंखे घणी वणंदी आहे